ہمارے علاقے کے جو ایم ایل اے ہیں ایم پی سرپنچ یہ سب جو ہیں اس میں جو سب سے بہترین جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ایم پی صاحب ہیں ایم پی صاحب کا کام تو ہوتا ہے جو پیسے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایم ایل اے تک جو بات آ جاتی ہے تو ان کا جو سب سے بہترین کام ہے ایم پی صاحب کا انہوں نے جو ہمارے ادھر جو ہائی وے کو جو جوڑا ہے سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین جو کسانوں کے لیے بھی بہت ہی کارگر ثابت ہوئی ان کی زمین کی دگنی ریٹ لائی ان کو ہائی وے سے جوڑ دیا ان کو رنگ آؤٹر سے جوڑنے کے بعد ان کی فصلیں بھی اپنی زمین پہ ڈھابہ بنا دیے جس سے کہ وہ اپنا بہترین ڈھابہ چل رہا ہے ٹرک رک رک کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں ان کے بینیفٹ بڑھ رہا ہے اور گاؤں کو شہر سے جوڑ دیا سب سے بہترین یہ کام کیا اس کے بعد ہمارے ادھر جو ایم پی صاحب جو تھے انہوں نے سب سے بیسٹ ہی ان کا کام رہا اور ہمارے ایم ایل اے صاحب جو ہیں وہ بھی کام ٹھیک کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم گاؤں سوویدھا کے لیے ایمبولینس کی ویوستھا کریں گے وہ ان کا سب سے گٹھیا کام رہا کہ ایمبولینس کے لیے لوگ بھٹکتے رہ جاتے ہیں ایمبولینس کی جگہ پہ لوگ اب وہ والی گاڑی جو ہوتی ہے اولا اوبر اس کو کرتے ہیں اس میں لے کر کے جاتے ہیں اتنی سمسیا ہے اولا اوبر کی باقی ہمارے ایم پی صاحب نے گاؤں گلی کوچے کوچے گاؤں کی سڑک کو سیدھے جوڑ دیا ہے ہائی وے سے کسی کو اگر جانا ہو چار گھنٹے کی جگہ صرف دو گھنٹے لگیں گے وہ انسان اپنے طے شدہ پر پہنچ جائے گا اتنی اچھی سڑکیں بنا دی ہیں بہترین انسان کو پتہ نہ چلے کہ ہم ابھی سڑک پہ چل رہے ہیں کہ گلی کی سڑک پہ چل رہے ہیں کہ ہائی وے کی سڑک پہ چل رہے ہیں گلی کی سڑک پہ بھی ہائی وے کی طرح بنا دیا ہے بالکل بہترین ایک ایک کام خود کھڑے ہو کر کے سرپنچ صاحب کو دیا کہ سرپنچ صاحب خود کھڑے ہو کے بنوائیے انہوں نے کھوب اپنی محنت سے بنایا تاکہ لوگ چلیں اور ان کو یاد کریں کہ ہاں ہم نے یہ کام کروایا ہے اور جو مین پیسہ جو آ رہا تھا نیتن گٹکری صاحب کی طرف سے ان کا یہی رہا کہ وہ لا کر کے سیدھے ہائی وے سے ملا دیا تاکہ ہر ایک ایک کو فائدہ پہنچے اور فائدہ پہنچ رہا ہے کوئی بھی سامان لانا ہو آنا ہو جانا ہو بارشوں میں اتنی سہولت کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے بارش کا پانی کہاں چلا گیا ہر ہائی وے کے نیچے پائپ کا انتظام کہ پانی کا نیچے سٹ سے ایک دم کر کے اس کے بعد نالے بڑے بڑے ہر ایک ایک چیز اور بجلی کی ویوستھا انہوں نے کروائی کہ انڈر گراؤنڈ سارے تار کر دیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑا سا تار ہل گیا پورا پورا دن چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں لیکن اب انڈر پاس زمین کے نیچے سے تار کر دیا اب اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ بارش ہو آندھی ہو طوفان ہو لائٹ جوں کا توں رہتی ہی ہے یہ ہمارے ایم پی صاحب نے بہت ہی لوگوں کے ساتھ اچھا کام کیا اور بہت مزہ کا کام کیا